समस्तीपुर ज़िले में उल्लेखनीय मंदिर हैं जैसे कि थानेश्वर स्थान मंदिर है यह मंदिर समस्तीपुर मार्केट में ही स्थित है जो समस्तीपुर रेलवे स्टेसन से कुछ दूरी पे है यह मंदिल बहुत ही भव्य मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ के लोगों का मानना है कि जो भी लोग इस मंदिर में मन्नत के लिए आते हैं दर्शन करते हैं और भगवान से मन्नत माँगते हैं वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है भगवान उनकी मन्नत को ज़रूर पूरा करते हैं यहाँ के लोग धार्मिक होते हैं और यहाँ पे जो थानेश्वर स्थान मंदिर है ये बहुत पुराना है बहुत ही प्राचीन है यहाँ पे भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित हुई है शिव लिंग स्थापित है और भी कई अन्य देवी देवता यहाँ पे स्थापित किए गए हैं उनकी प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित किया गया है लोग बड़ी बड़ी दूर से यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नत माँगते हैं अपनी मन्नत माँगते हैं और यहाँ मन्नत भी पूरी होती है भगवान जो हैं यहाँ पे बहुत ही ये भगवान की ही भूमि है भारत और भारत जो देवों की भूमि है यहाँ पे बहुत सारे मंदिर उंदिर हैं अभी वर्तमान में जो थानेश्वर स्थान मंदिर है यहाँ पे शिवरात्री हुई थी लोग लोगों में बड़ा उल्लास थी लोगों में बड़ी खुशी थी कि महाशिवरात्री का पर्व था लोह यहाँ पे सवेरे उठके गंगा स्नान करके नया वस्त्र पहनकर भगवान शिव की आराधना किए भगवान शिव की पूजा किए और पूजा करने के बाद वे लोग पूरे दिन उपवास रखे और महादेव की भक्ति में लीन रहे यहाँ पे लोगों का ए कुछ लोगों का एक कीर्तन मंडली भी आया जो लोग आके भगवान शिव के कीर्तन भजन को किए भगवान शिव की आराधना की भजन किए और यहाँ पे भंडारा का व्यवस्था भी किया गया था लोगों में भगवान का प्रसाद भी वितरण किया गया यहाँ पे इस मंदिर में महाशिवरात्री के अवसर पर लोगों को महाकाल की प्रत छवि का दर्शन कराया गया यहाँ पे लोग कोई शंकर भगवान बनके कोई माता पार्वती बनके आए और उनके जैसा नृत्य भी किए उनका विवाह भी हुआ जैसे शिवरात्री है वह शिव विवाह के लिए ही प्रसिद्ध है तो ये पूरे समस्तीपुर में नहीं ये पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है तो यहाँ पे लोग कीर्तन भजन किए उनके बाद लोगों ने भगवान शिव की पूजा की उनका शिव विवाह हुआ और फिर सब लोग प्रसाद को ग्रहण कर अपना उपवास को तोड़े लोगों का यह धार्मिक यहाँ पे लोगों को बहुत महान बनाता है यहाँ समस्तीपुर ज़िले में और भी अन्य कई मंदिर हैं जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा इतिहास रखते हैं जैसे कि थानेस्व थानेश्वर स्थान के अलावा विद्यापति मंदिर है कहा जाता है कि विद्यापति जो कि मिथिला के महान कवि थे विद्यापति जो कि मिथिला के महान कवि थे उनका जन्म बिहार के समस्तीपुर में ही हुआ था और वे कई कविताएँ लिखी जो बहुत प्रसिद्ध भी थीं लोग उनकी कविताओं को भगवान शिव से तुलना करते थे कहते थे कि वे जो लिखते हैं वे सही है बहुत ही सही है उ विद्यापति इतने महान कवि थे कि उनके नाम पे उस नगर का नाम ही रख दिया गया विद्यापति धाम विद्यापति नगर विद्यापति मंदिर जो है वहाँ पर भी भगवान शिव की प्रतिमा भी स्थापित है लोग दूर दूर से यहाँ भी दर्शन के लिए आते हैं यहाँ भी उनकी मन्नतें पूरी की जाती हैं विद्यापति जो मंदिर है वह कहा जाता है कि पुराने समय में भगवान शिव एक बार अपने अपने किसी भक्त के यहाँ पे आए थे और उनके नाम जो कि विद्यापति थे और उन्हीं की वजह से उस जगह का नाम विद्यापति नगर प्रसिद्ध हुआ तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिसमें लोगों को भंडारा उंडारा ये सब भी कराया जाता है